جی کون یس میم یس میم اچھا یس میم ہے فلاور اچھا کب چاہیے آپ کو میم ریٹ تو دو ہزار ہے یس میم اچھا مل جائے گا میم لیکن ریٹ دو ہزار ہے نہیں میم جیسمین پھول تھوڑا مہنگے آتے ہیں سمجھا کرو آپ

میم دیکھو یہ پھول بہت زیادہ بکتے ہیں اور لوگ بہت لیتے بھی بہت ہیں تو چلو آپ تو میم ویسے تو کم ہوتا نہیں ہے ہم یہ کیونکہ کم نہیں دیتے کیونکہ اس سے ہمیں کیا لیکن ملے گا اس سے پھول ہی کی تو دکان ہے یہی تو ہمارا وہ ہے چلو میم ایسے کرنا آپ کسی سے بتانا مت اور اٹھارہ سو

نہیں میم دیکھو دو سو روپئے کم کر لیے اور مزدور انسان مرے گا کیا نہیں نہیں میم اس سے کم کہاں ہو سکتا ہے پچاس روپئے ہے میم میم دیکھو جاسمین پھول بہت مہنگے ملتے ہیں اور آپ کو پھر پورا وہ چاہیے میم ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو آپ بول رہی ہو تو سترہ کر دو نہ آپ کی نہ میری ٹھیک ہے چلو میم اب جب آپ اتنا موو کر رہی ہو آپ بھی کیا یاد کرو گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کب آؤ گے میم آپ